ओके हय हय बऱ्या बशेन तुमी खंय आसात सद्या सद्या खंय आसात तुमी

म्हापश्यांत तशी आसात खुबशीं देवळां आसात म्हापश्यां आजब गाजोवपी खुबशीं देवळां आसात पूण सगळ्यां फामाद म्हळ्यार म्हापशेचो बोडगेश्वर तें एक शेतान देवूळ आनी तुमी तर म्हापश्यान उतरल्यांत शहरानूत उतरल्यात जाल्यार चलून वच वचपा सारकी वाट म्हणजे तुमका रिक्षा करपाची गरज ना गाडी करपाची गरज ना आनी सामके जागृत देवस्थान मा म्हापश्या बस स्टेंडा कडल्यान म्हाका दिसता चडांत चड एक पांच मिनटां ते धा मिनटांची चलून वाट सामके जागृत ताजा सायडीक आसा म्हणजे आनीक खोर्ले म्हणटा थंय सातेरीचें देवूळ आसा तेय बी बरें पोन्ने तिसरें म्हणटा तें वयर च चडावाक मातशें आसा ताका आमी दत्तवाडी अशें म्हणटात म्हापशेंकार थंय दत्तवाडीच्या नांवा वयल्यान कळ्ळां आसतलें तुमका तें दत्ताचें देवूळ तशेंच साईबाबाचें देवूळ आसा हीं हीं तीन चार देवळां खूब फामाद म्हापशेंचीं पूण मातशें तर तुमी फुडें वचश्यात जाल्यार शिवोले बी एक स्वामी समर्थाचें आसा आ आनी थळ्यांचें म्हणजे थळी कुटुंबाचें एक लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ आसा जें हींय फामाद खूब देवळां फामाद शिवोलेचीं लक्ष्मी नारायणाचें म्हापश्यां एक देवूळ आसा आनी हांगां एक तुमका देवूळ सांगपाक विसरलो सामके म्हापशेच्यां मदो मद एक आसा तें मारूतीचें देवूळ सामके मदीं म्हणजे तुमी तर सतेरान बीन थंयसर रावल्यात जाल्यार सकयल पावल्या बरोबर तुमकां मेळटलें म्हणटकर हीं तुमी देवळां पळोव शकतात हय हय हय हय सगळें मेळटलें आनी ते सगळें सकाळीं णव ते सां रातचें णव म्हणसर तीं देवळां उक्तींय आसतात आनी भितर पुजारीय आसता तरीय तुमकां तर दिसलें की आनीक कितें जाय म्हणून जाल्यार ह्या नंबराचेर म्हाका फोन करात सांगता हांव तुमका हां बरें हां बरें